औ हेलौ दखानाथ' खुलियो खुलिनानैनो दङ आङो ओमफ्राय फिथाय सामथायफ्राथ' नोंनोबा मा फिथाय नांगौ ए कमलाखौ आङो दा थायबाजों एक्स' थाखानि फानो आपेलाथ' बिदिनो पवा साथि थाखा आंगुरा एक्स'ग्रामाव आङो सरलिस थाखानि फानो ओमफ्राय मानो नांगौमोन नामा नोंनो ना मा ए जेनेबा मा मा फिथायखौ नांगौमोन

औ कमलाखौथ' जों किजि हिसाब फाना थायबाजों एक्स' थाखानि फानो आरो दा नोंनोबा बेसे बुरजा नांगोन खसथा कयस' थाखानि नांगोन दा बिसिबांसो नांगोन जेनेबा थिनस'नि थिनस'नि कमला फिथाय दुयस'नि दुयस' बालाय आङो सरलिस थाखा औ ए सरलिस थाखा बा एख्स' बेसेबां होनदों आगुरखौ बेसेबां होनदोंमोन

दुयस' थाखा बालाय नोङो सरलिस थाखा स' नालाय नोङो फवासेयावनो एक्स' थाखा जायो आदा किजि मोनगोन आरो नोङो आदा किजि आपेल मोनगोन आंगुर मोनगोन आरो आपेला आपेलखौ बेसेबां होनदों एक्स' थाखाबाथ' नोङो सेरसे मोनबाय नङाबा आदा किजि मोनबाय फवासेयाव आङो साइथ थाखा फानो नालाय आदा किजियाव माने एख्स' बिस थाखा जायो आरो एक्स' बिस थाखा होनांगोन नोङो दे नांगौबालाय सुनानै दोननोसै नोङो खयथायाव लांफैगोन दुयथाफ्राव औ खुलायैनो थागोन दे लांफैबानो जाबाय होनबालाय औ दे दोनदो होनबालाय